आमच्या गोंयांत सद्द्या बी जे पीचें सरकार चल्लां बारदेस तालुक्यांतूय तांचोच आमदार निवडून आयिल्लो आसा आमचोय आमदार बी जे पीचोच जाल्लो आसा म्हापशेंचो तांणें तितलें जाय तशें म्हापशां खातीर कांय करूंक ना पूण जाय तितलें चल्लां रेईश मागुश हो किल्लो बरो केल्लो आसा